हैलो ओला मां वाष्ती वाधाणी थो ॻाल्हायां मूं थोरो वक़्तु तव्हांखां ओला बुक कराई हुई ऐं तव्हां ॾह मिंट ॾेखारिया हुआ अञा ताईं ओला कोन पहुती आहे ॿुधाईंदा त ओला हित केसिताईं पहुंची वेंदी जो मूंखे तमामु ज़रूरी कम लाइ पहुचणो आहे ऐं उते बैठक में मूंखे सदारत बि करिणी आहे